हैल्लो अस इद्धर संगवाला बोल्ला ने आं गल्ल इद्धर साढ़े अग्ग लग्गी दी ऐ हां ते हां अग्ग लग्गी दी ऐ साधन भेजो कोई फायर ब्रिगेड तुस बी स्हालने कुसे नै गै लाई होनी ऐ एह् जेह्ड़ियां अज्जकल नमियां तारां पेई दियां न ओह्दे कन्नै लग्गी हां एह् इद्धर पौंदा बिजयपुर दे उप्परें ई रजिंदरपुरा पेइया निं इद्धर उप्परें हां साम्बे दे कोल बाइपुर ते बाइपुरे दे उप्परें रजिंदरपुरा पौंदा नेईं नुक्सान निं ज्यादा होया ऐ इ'यां ते ते ओह् स्हालनी ते ऐ ओह् अग्गे गै बधदी ऐ रास्ता साढ़ा ठीक ऐ